اتر پردیش میں بچوں اور نوجوانوں کی تعلیم کے کی کتابی وضاحت کرن کرنا میرے لیے بہت ہی زیادہ اعزاز کی بات ہے تعلیم سے نوجوانوں اور بچوں میں ایک آتم وشواس پیدا ہوتا ہے اور تعلیم کی وجہ سے پچے بڑے ہو کر اپنے اپنے فیوچر کو برائٹ کر سکتے ہیں ہر بچے کو ہر بڑوں کو ہر نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی تعلیم کو لیکر بہت سیریس ہوں تاکہ وہ بھوشیہ میں ایک اجول بھوشیہ پراپت